हैलो हां जी में प्लंबर आह्ला आए दा साढ़े घर गेटै दे बाह्र आओ गेट खो'ल्लो हां तुस असेंगी बलाए दा हा नी कि नलकै नुलके दी फिटिंग करनी थुआढ़ा नलका खराब होई दा दूआ नलका लाना डोगरी बोल डोगरी बोलने हां डोगरी बोलनी मड़ो तुस आक्खै दे हे नी बड़े दिन दा कि थुआढ़ा नलका नुलका खराब होई गेदा ते उसी केह् आखदे तुसें फिटिंग मतलब कि ठीक कराना ते अंऊ थुआढ़े घर अज्ज आया ते तुस बड़े दिन फोन करा दे हे ते मिगी कम्म हा ते मिगी कम्म हा ते में फ्ही आई निं सकेआ ते अं'ऊ कुसै घर गेदा हा उसी केह् आखदे फ्ही उसी ओह् करनी ई लाने लूने नलका उत्थें कम्म चला दा घरा उत्थै पूरा नलके नुलके लाने उत्थै कुदै डबल स्टोरी मकान चला दा ते पवा दा ऐ छत्त पवा दे इक दुए दे उप्पर ते इत्थां फिटिंग उत्थैं गै कम्म करदे होई गेआ पूरा दिन ते तां गै अज्ज थुआढ़े घर निं आया में आखेआ महां उद्धर खतम होग इक जगह् खतम होग ना ते दूजी जगह आह्गा अं'ऊ करने ई ते हां आहो आहो मुश्क हां हां फ्ही उ'ऐ ना सवेरे कशा लेइयै फ्ही अस उत्थै गै कम्म लग्गै दा फोन केह् उत्थै रुट्टी खानै दी बेह्ल निं होंदी ही ओह् आखदे तौल करो तौल करो अस अपना घर बनाना नलके दी फिटिंग लाओ करो एह् करो वो करो इ'यां परेशान करी ओड़े दा हा असेंगी बी हां ओह् बी ऐ ओह् बी में सोचेआ महां चलो अपने बंदे न ते उ'नेंगी केह् नराज करना चलो इक बारी आपूं बंदा जंदा पराने बंदे आं अस थुआढ़े ठीक ऐ फिर